नौ लाख नौ सौ नब्बे आठ लाख पाँच सो छः छः लाख चार सौ आठ दो लाख पाँच सौ चार एक लाख दो हज़ार